ہلو شاہد بھائی خیریت سے ہیں میں آپ کا دوست بات کر رہا ہوں اور مجھے آپ سے کچھ مدد چاہیے تھی ہوا یہ کہ کئی مہینے کا مستقل بل میرے پاس آ گیا ہے لائٹ بل اور میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں جمع کرنے کے لیے تو مجھے قرض کی ضرورت ہے تو کچھ بتائیے کچھ جہاں سے پیسے کا انتظام ہو سکے جس سے میں قرض لے سکوں اور میں اس کا پیسہ جلدی واپس کر دوں گا بھائی میں آپ کو لائٹ بل جو آیا ہے وہ آپ کو بھیج دے رہا ہوں تاکہ آپ بھی دیکھ لو کہ کتنا بل آیا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مجھے جھوٹا سمجھ لیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو لائٹ بل میں آپ کو بھیج دوں گا اور آپ ایک بار چیک کر لو اور اگر آپ کے پاس ہی پیسہ ہو تو مجھے بھیج دو تاکہ میں بل بھیج سکوں اور یہ بتاؤ کہ پچھلے سال جو میں نے پیسے بل کے بھر رہے تھے ان کو ویب سائٹ پر کیسے دیکھ سکتا ہوں اس پر بھی میری مدد کریں اچھا آپ مجھے ویب سائٹ لنک جو ہے اسے سینڈ کر دیجیے اور میں لیپ ٹاپ پہ اپنا پچھلے سال کا جو میں نے لائٹ بل بھرا تھا اس کو بھی دیکھ لوں اور پلیز میری مدد کریں کسی سے پیسہ دلوا دیں تاکہ میں لائٹ کا بل بہت دوں بھر دوں اور میں ان کو بہت جلد واپس کر دوں گا پیسہ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں میں ان کو بہت ہی جلد پیسہ واپس کر دوں گا آپ میری اس میں مدد کریں آپ میری اس میں جلدی سے جلدی مدد کر دیں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں جلدی سے جلدی لائٹ کا بل جو آیا ہے میرے پاس ابھی فی الحال اس کو میں بھر دوں اور اس ویب سائٹ کا لنک بھی میرے پاس بھیج دیجیے تاکہ میں اپنے پچھلے سال کا جو میں نے بل بھرا تھا اس کو ویب سائٹ پہ جا کر دیکھ سکوں